आजकल ना लोग जो हैं मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा एन्गैज्ड रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा व्यस्त रहते हैं तो क्या करते हैं ना कि कुछ भी छोटी सी चीज़ें हुईं उसको जो है वाट्सऐप में किसी भी अपने के नम्बर पर जो है उन्होंने टेक्स्ट कर दिया या फिर उसको डाल दिया और मुझे ना परम्परागत तरीका जो होता है जो कि कागज़ पर पेन से हम लोग जो है लिखते हैं ठीक है मुझे वह पसंद है क्योंकि फिर उस कागज़ को हम लोग सम्भालकर रखते हैं वह उस कागज़ से एक हमें लगाव सा हो जाता है उसके बाद में यह कि हमारी जो राइटिंग स्किल्स हैं उसमें भी दिन प्रतिदिन जो है अगर हम लोग कागज़ और पेन के माध्यम से जो है हम लोग उपयोग करते हैं तो वहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट दिखता है एक तरीके से एक हमारी राइटिंग स्किल में बढ़ोतरी होती है